میں نے جو آخری کتاب پڑھی تھی جس سے میں بہت متأثر ہوا تھا اس کا نام ہے ایٹامک ہیبٹس ایٹامک ہیبٹس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہماری نارمل زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس کتاب نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ اپنے بہت بڑے بڑے اسٹیپس لیتے ہیں بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت چھوٹی چھوٹی ہیبٹس جو خراب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سا لوس پاتے ہیں جن لوگوں کو اپنے آپ کو سکسیز فل کرنا ہے وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو روز بدلیں اور ایک گندی عادت کو چھوڑ دیں تو سال بھر کے بعد ہم لوگ کے اندر بہت ہی فرق نظر آتا ہے اور اس کتاب کا مین مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنی اچھی عادتیں پیدا کرے اور گندی عادتوں کو چھوڑ دے